हाँ मैं रसराज रेस्टोरेंट हूँ बोल रहे है का रसराज रेस्टोरेट से बोल रहे हैं जो सरदारपुरा में है वहाँ से हाँ मिल जाएंगे दो सौ रुपए प्लेट है दो सौ रुपए प्लेट है खाने की आप टेंशन मत लो खाने का सब अच्छा है टेस्ट वेस्ट मटर पनीर है उसमें और टमाटर है और लहसुन टमाटर प्याज का पेस्ट बनाके सब्जी बनाई जाती है और आपको कौन से वो जीरा राइस चाहिए या नॉर्मल राइस या फिर तड़के वाला फिर उसका प्राइस अलग लगेगा दीदी अरे आप मेनू देखिए दीदी वो नॉर्मल राइस के हैं जो अलग आप जैसे जीरा राइस लोगे वो दो सौ पचास की है जैसे आप तड़के का कह रहे हो वो उसका तीन सौ पचास प्राइज है ऐसे तीन सौ पचास प्लेट मिलेगी उसमें एक कटोरी चावल और एक कटोरी दाल है उसके बाद जैसे अब आपको और चावल चाहिए तो उसका अलग प्राइज लगेगा बस एक प्लेट ही चहिए घर के लिए पैक नहीं कराना एक प्लेट पैक कर दूँ और एक वो के लिए और छाछ सलाद वगैरह ये पचास रुपए है छाछ का और सलाद सलाद नहीं लोगी क्या नहीं आप कर सकते हो पेटीएम में कर सकते हो कैश भी हाँ ठीक है आप पेटीएम कर देना लेकिन दीदी मेरा गूगल पे चलता है हाँ तो आप कैश दे दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा कैश दे दोगे हाँ चेंज है पूरा और आप देखो आप यहाँ कि वाइब देखो पोटो क्लिक करो बहुत अच्छा है और ऊपर रुफ टॉप पे भी है अभी मैं मंगाती हूँ एक प्लेट चावल और मटर का ही बोला है ना आपने हाँ मैं ऑर्डर लिख रही हूँ आप अपना मटर पनीर और तड़का राइस तड़का राइस सलाद और छाछ एक ग्लास और पैकिंग में छाछ भी करनी है वो पैकिंग वाला ऑर्डर भी आप मुझे बता दो एक बार हाँ हाँ हाँ ठीक है अभी होता है ठीक है दीदी